हां हॅलो मॅडम हय हय हय मॅडम आसा यो हय एक थावजंड रुपीज जातले मॅडम आनी मॅडम आतां किदें थंय परवरीची हालत तुमकां खबरूत आहा ती सांगपाची गरज ना पेट्रोल आनी कितले वाडला सगळे थावजंड त्री जातले मॅडम ना मॅडम पांचशें किदें मॅडम हाफ रेट हें कशेंच परवडचें ना म्हाजी फॅमिली आसा ती त्या दिसा गाडयेचो तो पार्ट हें जालो तें बीन सारकें रिपॅर करपाक जाय तुमी किदें मॅडम

ना मॅडम आतां थंय आसा दोन दीस जालें कितले ट्रॅफीक आहा त्या दिसा दोन वरां हाडकला हांव थंय अशें ना मॅडम हांव तुमकां मेन रोडा वयल्यान पावयता बेगीन पावयता तें आतां आमी किदें करपाचें मॅडम तें आतां गोवर्मेंटाचेर आतां केन्ना करतलीं रोड सारकी तीं आमचें आतां तें काम जालें डेलीचें हांव पावयता तुका कांय बिनाका तूं पांचशे पांचशें मॅडम चड चड कमी ना ना ना इतल्यांक कांय जावचेंत ना तेची आं तो तो आसतलो तो तेची खटारी गाडी आसा तेंच्या गाडीन तुमकां बरें दिसले थंय वचून म्हाजी गाडी पयलां गेल्या वर्सांत घेतला तुमकां सुशेगेगात वावयतलो तें खड्डे आसा ते फील बीन जावचे ना इतले कमी जायना पूण मॅडम तेचो रेटूच असो चल्ला तो तो केन्नाचो सोश्टो व्हरता कस्टमरसांक हांगासर थंय पूण मॅडम रोडा खातीर तें लागता न्हू म्हाका एक वर वचपाक एक वर येवपाक नाका जावचे ना मॅडम कशें थावजंड तुमी एक काम करा मॅडम नाजाल्या तें सिग्नला कडेन राव थंय बसीस येता थंय तुमी पावली बसीन मागीर मॅडम आतां तुमकां सुसेगाद वचपाक बीन जाय जाल्यार पे करचे पडटले न्हू ना ना ना ना ना ना ना ना इतलें कमी जावचें ना बरें आठश्यांक आठश्यांक चलां किदें मॅडम आमचें एकूत काम आतां आमची फॅमिली आसा मागीर बाकी पेट्रोल आसा तें रस्ते पळया थंयचे कशे आसा तें ना मॅडम आतां धंदोय आमचो मातसो हें जाला तुमी चला आठशें तुमकां पावयता आं बरें बरें ओके येताय आठशे आठशे बरें बरें